भनसाघरमे हमेशा झाड़ू सबसँ पहिले लगाबैके चाही ओकराबाद ओकरा बढ़िआँसँ सफाइ करैके चाही जाहिसँकि पोछा लगाबैके चाही पोछा लगानेके बाद ही भनसाघरमे अच्छा तरहसँ सब सामानके धो धोके ही रखैके चाही कोइ समान गन्दा न रखैके चाही झोल झाल किछु भी नहि रहैके चाही उपरमे कियाकि ओकरेसँ मकड़ा कॉकरोच किछु भी आ जाइ छै आओर खाना उना खानामे गिर जाइ छै ओहिसँ बीमारी भी हो जाइ हइ आदमी सबके कोइ भी भनसाघरमे बिना साफ सुथरा कएले नहि खाना बनाबेके चाही कभी भी भनसाघरमे गन्दा चीज नहि रखैके चाही आओर शौचालयमे भी कमसँ कम सप्ताहमे एक दिन हार्पिकसँ साफ करैके चाही शौचालयके चारो तरफ साफ सुथरा रखैके चाही जाहिसँकि बेमारी नहि हो शौचालय को हमेशा पानी साफ रखैके चाही कभी गन्दा नहि रखैके चाही हमेशा साफ करैत रहैके चाही